भाषा सफा सवली आहे सिंधी भाषा ॾाढी मिठड़ी आहे सिंधी भाषा सम्झण में बि ॾाढी सवली लॻंदी आहे ऐं ॻाल्हाइण में बि ॾाढी सहुलत लॻंदी आहे असांजे आड़े पाड़े एरिये में असां गुजराती एरिये में रहंदा आहियूं त असां उन्हनि जी भाषा में असां ॻाल्हाईंदा आहियूं पर उहा असांजी सिंधी भाषा ॻाल्हाए सघंदा कोन्हनि एॾी सवली हूंदे सूंधे बि अगरि असां पंजाबीअ में ॻाल्हायूं असां पंजाब में वेंदा आहियूं त असां पंजाबी बि ॻाल्हाए सघंदा आहियूं जेतिरी ईंदी आहे एतिरी असां पंजाबी बि ॻाल्हाए सघंदा आहियूं ऐं असांजो इंग्लिश हूंदो आहे त असां इंग्लिश में बि ॻाल्हाए सघंदा आहियूं असांजी असांखे सभु भाषाउं ईंदियूं आहिनि सिंधियुन खे ऐं सिंधी भाषा सफा सवली हूंदी आहे त बि हूअ असांजी भाषा ॻाल्हाए सघंदा कोन्हनि